हैल्लो हांजी हांजी हांजी हांजी मैं जीवन कुमार बोल्ला ना मेरे कच्छ आहो गुट्टे दे फ्लावर बी ऐ हां निक्का गुलाब बी ऐ बड्डा बी ऐ और डैकोरेट प्लांट बी हैन आहो हांजी ओ बी मिली जाह्ग जेह्ड़ा बाटल ब्रश ऐ एह् इक सौ बीह् रपे दा लब्भना ऐ आहो निक्का गुट्टी ते ओ बीह् बीह् रपे दा लब्भी जाना जेह्ड़ा गुट्टी आह्ला एह् ते सीजन च होंदा एह् छे म्हीने जिन्ने जिन्ने चिर मतलब सर्दी रौह्ग उन्ने चिर एह् रौह्ना हां ते जे ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा दूआ जेह्ड़ा बाटल ब्रश ऐ ते ओह् ते लाइफटाइम रौह्ना आहो ओ बड्डा होंदा ना इसी दिक्खो जी सर्दी दा मौसम होंदा जिल्लै ते उसलै पानी दी जरूरत घट गै होंदी ऐ ते कुतै हफ्ते बाद इक बारी देऊड़ी ते हफ्ते बाद गोड्डी करी ओड़ी हां जि'यां देसी गोबर होंदा घरे दी खाद होंदी ऐ ओह् पाई ओड़ी बिच ओ पाई ओड़ी गोड्डी शोड्डी करियै हां ते ओह्दे उप्पर एह् शैल ग्रोथ करदा ऐ अच्छा आओ तुस नर्सरी एह् साढ़ी सीड़ा क्लोनी ऐ आहो आहो आहो हां उद्दरा बोल्ला दे ते अगर तुस आप्पे थुआढ़े कोल टैम नि ऐ ते अस होम डिलीवरी करी ने होने अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक होम डिलीवरी दिक्खो जि'यां कच्छ हो ते घट गै लगदा चाली पञां रपे गै लग्गने न जि'यां थोह्ड़ा दूर होग ते सौ रपेआ सेही पट्रोल दे स्हाब कन्नै दिक्खने नि एरिया ठीक ऐ फ्ही ओके